ہلو ہلو کریسنٹ پبلک اسکول جی مجھے پرنسپل میم سے بات کرنی تھی آداب سر سر میرا بچہ میرا بچہ آپ کے اسکول کی جماعت سیون میں پڑھتا ہے اور اُس کا نام افضل الرّحمن ہے وہ وہ سیکشن بی بی سیکشن ہے جناب اور اِس بارے میں جی جی ہاں جی مجھے فکر تھی اِسی بات کی جی مجھے اِن کی جی سر بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے بچے کے لیے اور میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے سر میں نے کبھی اِس طرف دھیان نہیں دیا لیکن آ میں نے سُنا اب آپ کے مُنہ سے تو مجھے بہت فخر ہُوا اور میں اسکول کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی کہ وہاں کے اساتذہ وغیرہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے اور بچوں کو اچھا گائڈ کرتے ہیں جی سر جی سر آپ آپ مجھے بھجوا دیجیے گا میں اُس کی ہاں میں جی سر میں اُس کی تمام ڈٹیل کو پڑھ کر اور میں اِن کے والد صاحب سے بات کر کر وہ فام جلدی بھجوا دوں گی آپ تک میرے لیے بڑے فخر کی بات رہیں گی کہ ہمارے بچوں کو اور دوسرے بچوں کو بھی اسکول کی طرف سے ایسے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں ہمارے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات ہے بہت شُکریہ جناب